हैलो मां रीमा तलरेजा थी ॻाल्हायां थोरी देरि अॻु में मां तव्हांजी वेबसाइट ते ऑडर खाधे जो ऑडर ॾिनो हो छा तव्हां हुन ऑडर जो स्टेटस ॿुधाईंदा तव्हांजी वेबसाइट में पढ़ियो पंदरहां मिनट में ऑडर अची वेंदो पर अधि कलाकु थी वियो आहे पर ऑडर अञा ताईं पहुंतो न आहे मुंहिंजे घर में कुझु महिमान आयलि आहिनि उन्हनि खे जल्दी वञिणो आहे तंहिं करे तव्हां महिरबानी करे जल्दी ॾिसी ॿुधायो त मुंहिंजो ऑडर कयलु खाधो निकिरी चुको आहे या न मां चार प्लेटूं इडली ॿ प्लेटूं वेज बिरयानी अधि किले वारी वनीला आइस्क्रीम ऑडर कई आहे महिरबानी